फ़िल्म कलाकारनि जे बारे में काई बी ॻाल्हि ज़रूरी नाहे कि सही हुजे उनमें मीडिया कॾहिं ग़लति बि ॿुधाईंदी आहे कॾहिं सही बि ॿुधाईंदी आहे कॾहिं त उन्हनि जे बारे में सही बि ॿुधायण जे लाइ उन्हनि खे महिनत बि ॾाढी करिणी पईंदी आहे ऐं कॾहिं कॾहिं त हो जन ग़लति ॻाल्हियूं बि जोड़े करे समाज में समस्या फ़ैलाईंदा आहिनि